ہلو السلام علیکم و رحمةاللہ وبرکاتہ جی سر میں محمد امیر الدین بول رہا ہوں جی میں ابھی ایک روڈ کے پاس کھڑا ہوں میں جا رہا تھا یہاں سے تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے ان کا ایکسیڈینٹ ہو گیا ہے کسی حادثے کا شکار ہو گئے وہ ہاں ان کے ساتھ بہت زیادہ پریشانی ہے تو آپ طبی ادارے سے بول رہے ہیں ایمرجنسی میڈیکل سے اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سر تو یہ جو ہے نا اس روڈ کے پاس آئیے آپ اور جو ہے ان کو ضرورت ہے میڈیکل کی دوا کی تو آپ آ جاتے تو بچارے کی جان بچ جائے گی بہت زیادہ خطرے میں ہے یہ ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر آپ آ جائیں ٹھیک ہے شکریہ